हलो स्विगी मां खाओ पीओ रेस्टोरेंट तव्हां दाल पकवान कढ़ी चांवर घुराया हुया ऐं जेके पकोड़ा हुया ऐं जेकी ॾुधु हुयो उहो बि मूंखे सही न लॻो ऐं ॾुध बि ईअं फिटल फिटल पियो लॻे ऐं कढ़ीअ में बि मसाल्हो वसालो बि हुयो ई कोन इएं छिटी छिटी रस पई लॻे चांवर बि कचा कचा पिया लॻनि मूंखे बिल्कुलु पसंदि ना आयो आहे ऐं तव्हां जी ऐं तव्हां जी दाल में बि हैड वैड बि ढंग सां न विधल मसाल्हो बि न हुयो ऐं तव्हां जे जेके पकवान आहिनि पकवान बि ईअं टुटल टुटल तेल तेल पियो लॻे त मूंखे तव्हां जी रोटी समुझ में ना आई आहे असांखे वापसि चइणो आहे ऐं तव्हां असांखे जेके बि पेसा आहिनि उहे असांखे वापसि करे वञो